हेलौ ओइ मा खबर नोंसिना दैफ्रा एह उम उम अह दे उम जोंना दैआनो एकदमबारि माबाथार उम दैआनो एकदमबारि आइरन ओमफ्राय दैमानिसो लोङो जोङो सरनानै दैमानिसो लोंदों अवाटार साफ्लाइआ एसे साइटजों दङ ओमफ्राय जोंनिखैजा गैया ओरै अवाटार साफ्लाइआनो जोंनिखैजा फैयासै खलसो होदों ओं दा दमखल दोबाबो दैखौनो मोना ना ओमफ्राय दैमा सेरनिखौ हाखर जावनानै दै निजिरा माबानानै बेखौनो सरना लोंबाय आरो उम आइरन खस्थ'आनो जानांबाय बिराथ खस्थ' जाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन एह दालि दाबो नै उम गोदान बोसोरनि ओरैनो गोदान बोसोरनि रायजोआव अमा मासे सिथारदोंमोन बेखौनो जानायसै अमा मासे सिथारनाय राननाय एसे एसे मोजाङै दंथ'यो दा बिरात दैनि फारसे खस्थ'थार मोननाय मोननाय जाबाय आरो एह उम दा मोनबा नांगौमोन आरो अवाटार साफ्लाइनि दैखौ ओमफ्राय दा मालाय बबेबा लाइनजोंसो लांबायनो जोंनि लाइनखिजा अवाटार साप्लाइ दैखौ नांगौ होमबाबो माबायाखिसै बै इन्जिनियार फैबासो रायलायनानै दैखौ दङ ओंखायथ' खस्थ' जायो खस्थ' जाबाथाय आरो दैआनो देरसिनजोब ना दा जि सुनाय मानाय लोंनाय उम जानाय एकदम लोंनाय दैआनो बिराथ खस्थ' जादों जि सुनाय बिदि नांगौबायदि मोनला आरो जि सुनाय माबानाय नां एकदम लोंनायाबो देहाफ्रा एसे बारा मोजां मोना दैआ एसे ओह अह गोथाव जाया आरो दैफ्रा एसे साबा बा साबा साबा एकदमबारि गोबाब गोबाब मोनलोङो आरो उम दैफोराहायो मस्थ' बिलोनिसो माबानिसो जाबाय नालाय दैमानिसो ओह दै देहाफ्रानो मोजां जानो नागिरा बिदिनो दमखलनि माबा दैफोर गोथौनि नारनाय मोनलोंबालाय एसे मोजां मोनगौमोन आरो उम दा एकदम जि सुबाबो एकदम दैफ्रा दैमानिबाबो आइरन थादों गोमो गोमो जाजोबो मोजां जाया बिदि आरो एकदमबारे गुबुंलेनो मोजां जाया अह बेखायनोथ' दे ओमफ्राय जाखांबाय दे होमबा मोजांबा दोननोसै दे ओह